जब भी मुझे कोई नई रेसिपी या नया कुछ खाना बनाना होता है तो मेरा सबसे पहला जो होता है वो ये होता है कि मैं सबसे पहले यूट्यूब खोल के देखती हूँ और उसमे देखती हूँ कि क्या क्या प्रक्रिया कैसे कैसे पहले क्या करेंगे फिर दूसरी बार क्या करेंगे तो मेरा जब भी कभी मैंने जैसे ऑनलाइन अगर मैंने कोई नई चीज देखी है फिर मुझे उसको बनाने की इच्छा होती है कभी कि अरे यार मैं इस चीज को बनाती हूँ और फिर जब मैं उसको बनाने बैठती हूँ या भूल जाती हूँ या मुझे आती ही नहीं वो बनाना तो मैं सबसे पहले यूट्यूब खोल के देखती हूँ तो यूट्यूब पर वीडियोज़ देख के ही मैं नई नई खाने की चीज़ें और नई नई रेसिपी बनाती हूँ वो मुझे बनाना अच्छा लगता है और इस तरीके से मैं नई रेसिपी बनाती हूँ वहीं से मैं जानती हूँ यूट्यूब से मुझे सबसे ज़्यादा मदद मिलती है और मैं यूट्यूब से ही देख के सारा जो भी खाना या कोई भी नई चीज है वो देख के बनाती हूँ